औ ड्राइभार बाबु बे सरलपारा थांग्रा लामाया बबेजों थांना हाबनांगौ ब्रा बेसे गोजान जायो डिस्टेन्सफ्रा ए बे मेइन हाइरड जोंना ओमफ्राय

बावबाय नामा ब्रा नोंलाय ए नोंबो कन्फिउजबावसो ना बेनो मोजाङै खिन्था दे लकेसना ए औ रायमनायावलाय खय किलमिटार जायो ओमफ्राय माबाजों ना कसुगावजों आं एसे औ एसे आन्दासाव दं नालाय बाहाय नायनांगौलै एसे नाजाराफोरखौ सावगारिफोरखौ नायनांगौ माबासो जागोन नामा सात किल'मिटार आट किल'मिटारसो जागोन नामा दे होनबालाय दे गोजोननाय थाबाय दे